हेलो जी हाँ जी आपका बच्चा मेहनत नहीं करता है जिसके कारण आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत खराब आया है घर पर थोड़ा बच्चे को अच्छे ढंग से मेहनत करवाइए और बच्चे को पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो फिर बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ता है वहीं तो फिर आपका बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ता है हम लोग अपने तरह से हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश कर जी हम लोग अपने तरफ से हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आपका बच्चा थोड़ा बहुत ज्यादा कमजोर है पढ़ने में थोड़ा जिस तरह से हो उस तरह से उस पर अच्छे से अच्छे ढंग से ध्यान देन देने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका बच्चा आगे बढ़ सके

जी जी जी बताते हैं लेकिन बच्चा बना कर बताते हैं लेकिन बच्चा बना कर आता नहीं है तो फिर हम तो अ चाहेंगे शिक्षक तो हर शिक्षक शिक्षिका चाहेगी की बच्चा जितना विकास करे उतना उनका नाम रोशन होगा बच्चे का भी नाम रोशन होगा तो इस पर थोड़ा माता पिता भी ध्यान दीजिएगा दोनों पर जी जी थोड़ा ध्यान देने से बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा देखिए कोशिश कीजिए जी जी जी मेरे तरफ से तो ध्यान है ही पर आप से हो सके तो हो सके नहीं तो ट्यूसन दीजिए बच्चे को बच्चे को कड़े शासन कीजिए प्रेम से उसको जी जी नहीं है तो इस्कूल में ही मेहनत कम करता है इसीलिए न रिजल्ट खराब आया है जी जी ध्यान देंगे अपने तरफ से कोशिश करेंगे ठीक है ठीक ठीक है ठीक है रखते हैं